मुंहिंजो नालो विनोद शादीजा आहे मां कटनीअ जो रहंदण माधव नगर जो आहियां त मूंखे हिते हिकु खेबल लाइन में रहंदो आहियां मूंखे हिकु पाल्टी रखणी आहे जंहिं जो मां अरेंज करणु थो चाहियां असां हिते हिकु बढ़िया रेस्टोरेंट आहे जंहिंजो नालो आहे बॉम्बे होटल त हुनमें आइटम मां कढाइण थो चयांसि संबोसो थी वियो भजिया थी विया भजिया संबोसा पंजाह हुजनि भजिया टीह दाल पकवान ॾह ॾह दाल पूड़ी ऐं खोवे जी जलेबी थो चवां रखां ऐं ॿियो दही बड़ो थो मिली वञे इडली बि अथसि ॾह दही बड़ा खपनि वीह इडलियूं ऐं ॿारहं ढोसा मसाले वारा ऐं मंचूरिअन ॿ प्लेटियूं ॿ प्लेटियूं चाउमीन मूंखे इहो लॻिभॻि ॿी बजे ताईं अरेंज थी वेंदो त ॿुधायो त उन हिसाब सां मां क ॿी बजे ताईं खपे त थी वञे त उन हिसाब सां ॿुधायो छाहे मां हिक दोस्त जे जनमदिन आहे उन लाइ पाल्टी थो रखणु चाहियां उनजो बरडे अथसि त उहा पाल्टी थो कयां ॿी बजे ताईं इहो आइटम अची सघनि त ॿुधायो मां न त कयां ऐं मां मोबाइल नम्बर मुंहिंजो आहे चोरानवें जीरो पंजहठि पंद्रहं टे सौ अठ तव्हां इन नम्बर ते मूंखे महिरबानी करे मूंखे फ़ोन करे ॿुधाइजो भई हे हे माल हितां निकिरी चुको आहे तव्हां खे डिलीवरी ॾियण त मुंहिंजो केरु न केरु वञी करे वे वेट कंदुसि हुते वठी ईंदुसि ॿी बजे ताईं तव्हां महिरबानी करे पहुचाए छॾिजो मुंहिंजो माण्हू तव्हां लाइ वेठो हूंदो